मां जॾहि ॾहें साल जो हुउमि पंजे दर्जे में पढ़ंदो हुउमि त स्विमिंग करण जे पापा मूंखे सेखारणु शुरू कईं असांजे उते स्विमिंग पूल हूंदी आहे म्यूनिसपालिटी जी त उते वञी करे स्विमिंग कंदो हुउमि मां पहिरियों सिधो ई जम्प ॾेई करे अंदरु ट्राइ करणु सिखयुमि